दिक्खो जी पैह्लें जेह्ड़ा हा जे साढ़े जेह्ड़े एह् जनानियां बगैरा नेईं खड़ोंदियां हियां हुन जेह्ड़ा ऐ पंज सत्त दस्स साल होई गे एह् जेह्का इक्वल होआ दा सभनें ई बराबर होआ दा जनानियां मर्द सभनें ई चला दा जि'यां के साढ़े पींकी जी होर न ओह् बी डी ड़ी सी बगैरा खड़ोती दियां न ते बड़े अच्छे कम्म करै दियां बचैरियां ते ठीक ठाक ऐ बाकी हुन जेह्ड़ा एह् होआ दा ठीक ऐ पैह्लेें इन्ना नेईं होंदा हा बड़े घट्ट कोई अगर खड़ोता बी तां मर्दें चा गै खड़ोता कोई हुन जेह्ड़ा ऐ सारें गी जेह्का ऐ बराबर रूल जेह्के सभनें आस्तै बराबर होआ दे न ते एह्दे आस्तै जेह्ड़ी ऐ गोरमैंट ते बगैरा अच्छी ऐ जेह्का सारें ई इक्कै नेहा जेह्ड़ा ऐ इक्वल देआ दे न बाकी पैंच सरपैंच जेह्ड़े पींकी जी साढ़े बहुत चंगे चंगे कम्म करदे ओह् होर असें ई इन्नी खुशी बड़ी खुशी होई उं'दे नै जेह्ड़े उ'नें असें ई डी डी सी बगैरा जे जताया ते बाकी उ'नें जेह्ड़ा साढ़ा साथ दित्ता ते अस बड़े खुश आं उं'दे उप्पर